मैथिली भाषामे बहुत एहन असामान्य शब्द वाक्य अछि जे हमरा विशेष रूपसँ रोचक आओर उल्लेखनीय लागैत छलै एहिमे सभसँ नीक हमरा लागैत छले जे लोकोक्ति एकटा कहावत छलै आर जे लोक यदि कोनो एहन विशेष रूपसँ कोनो ककरो काज देखलक तऽ ओहिपर लोक कहि देलक एक तरहसँ मानियौ तऽ ओकरा टोनि देलक ओ कहावत कहि कऽ हुनका पिनका देलक ई कहि कऽ कहावत कहि कऽ तऽ एहिमे सामनेवला के जे छै ने ई कहावत सुनलाके बाद लोकके मोन अजीब भए गेल जे लड़ाई करवाक मोन भए गेल तहिना जेना कि हमरा एम्हर ककरोसँ जेना कोनो काज नहि भेलै तऽ लोक कहलक की नाचय ने आबय तऽ अङ्गना टेढ़ इहो एकटा वाक्य अछि लोकोक्ति कहावत अछि जे सामनेवला के यदि कोनो काज नहि भेल तऽ लोक कहलक कि हमर नहि गलती छै ओ काजेके गलती छलै एहिमे ई चीजके प्रयोग कयल गेल लोकोक्ति कहावत हमरा एहि दुआरे नीक लागय छलै कियाक तऽ ओहिमे कमसँ कम शब्दमे लोक हँसी हँसीमे बहुत किछु कहि दैत छथिन